हाँ एक बार ऐसा हुआ है की अभी कुछ दिनों पहले मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं पर घूमने गई थी तो जब मैं वहाँ पर गई थी तो मुझे वहाँ का जो दृश्य है वो अच्छा लग रहा था तो मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर अपनी फोटो ले रही थी तो वहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जो सही नहीं थे और ऊल जलूल बातें कर रहे थे तो उस समय मुझे ऐसा लगा की यहाँ पर अभी फोटो नहीं लेनी चाहिए तो फिर हमने वहाँ पर ज़्यादा नहीं किया और फिर मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चली आई लेकिन आगे जाकर जब हमें लगा की थोड़ा सा माहौल सुरक्षित है तो आगे जाकर हमने कुछ लोगों को यह बताया तब उन लोगों को डांटा गया उसके बाद थोड़ा सुरक्षित लगा हमें और उन्होंने दुबारा ऐसा कुछ बोला नहीं फिर हमने बाद में इस तरीके से इस चुनौती से हम लोग निपटे